जी राजकमल रेस्टोरेन्ट से बात कर रहें हैं मेरा नाम सचिन यादव है मैं शक्ति नगर से बात कर रहा हूँ मुझे खाने के लिए कुछ भोजन का ऑर्डर देना था जैसे कि पनीर चिल्ली मटर पनीर मटर फ़्राई पनीर बटर मसाला दो पानी का बोटल सलाद चटनी आम का अचार इत्यादि कृपया करके मुझे यह बताएँ किसकी कीमत कितनी होगी और मुझे कितने टाइम तक मेरा ऑर्डर मुझे मिल जाएगा मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे अपने खाने पर कुछ डिस्काउंट भी चाहिए कृपया करके मुझे कुछ छूट देने की कृपा करें